السلام علیکم آم کیسے روپے کے جی کون کون آم ہے مالدے کا کتنا نام دام ہے ڈیرھ سو روپئے کے جی دیجیے گا ڈیرھ سو پے کے جی کتنا ہم تو دے دیا ہوں کچھ کم کریے نا ہم کو جو پسند ہے وہی نا تو کچھ کم کرتے تو اچھا نہ رہتا نہیں اس سے کم اس سے کم کریے گا تب نا آپ کتنا دے رہے ہیں ایک سو روپیا آم کا ڈیرھ سو لیں گے ملے گا کاہے نہیں آپ یہاں آئے ہیں تو سوچے لے لیں گے ہم کو یہی آم پسند ہے ہم کو کھانے میں اچھا لگتا ہے اسی لیے بولے نہیں ڈیرھ سو کرتے تو اچھا نہ رہتا ہم کو لینے کا من ہے دام بول رہے ہیں اتنا پہ دیجیے گا تبھیے نا لیں گے ہم تو بول رہے ہیں ایک سو بیس ہوں ٹھیک ہے دوسرا اور دوکان دیکھیے لیں گے